हलो बोलिए जी हाँ हैं आइए दुकान पर अभी भीड़ भी नहीं है

क्या लेना है हाँ देखिए साड़ी अभी नया चला है कौन से कलर का लीजिएगा हाँ पिंक में केतना रेंज का दिखाएँगे रेंज बता दीजिएगा तो उससे ज़्यादा का नहीं चलेगा देखिए देखिए मैम इसका चार तो लगा हुआ है येल्लो है ग्रीन है रेड भी है और यह पिंक है आपको कौन सा पसंद है पिंक वाला दोनों लीजिएगा दोनों का हो दोनों का पड़ जाएगा मैम चौबीस सौ रुपये बारह बारह सौ रुपये चौबीस सौ पछत्तर रुपया इसमें सेट भी लगाना है बिलाउज साया वह तो इसमें साड़ी में मैम ब्लाउज है अलग से एक्स्ट्रा अस्तर लेना पड़ेगा आपको हाँ ठीक है काउन्टर पर जाइए वहाँ बिल प्ले हो जाएगा काउन्टर पर जाइए बिल प्ले हो जाएगा और और क्या क्या लीजिएगा बस इतना ही चीज़ तो ठीक है और दूसरा कपड़ा पर भी ऑफर चल रहा है जो अच्छे अच्छे सूती साड़ी अभी गर्मियों का मौसम में आया हुआ है एक बार देख लीजिए हाँ देखिए यह सब है पूरा एकदम प्योर सूती है जब धोने के बाद एकदम मुलायम हो जाएगा और आप उसको रिवाइव डालकर के कड़ा कर सकते हैं ठीक है आपका बिल